हां जी मेरा नांऽ रेखा देवी ऐ ते तुस डान्स दे बारै च पुच्छा दे ते डान्स ते साढ़े प्हाड़ें बड़ा गै अच्छा होंदा बड़ा शैल डान्स होंदा सलवार कमीच पाईरी ते कुर्ते लाईरी मर्द लांदे कुर्ते ते पजामें ते जनानियां सलवार कमीच लाईरी पगड़ी बनदियां मर्द पगड़ी बन्नी रखदे ते कुड्ड बी पांदे बड़ा गै अच्छा डान्स करदे